शिक्षा रोजगार आ सामाजिक स्थितिक दृष्टिसँ सुपौलमे महिलाके सामने बहुत चुनौती छै जाहिके लेल सभसे पहिले तऽ शिक्षामे लड़का आओर लड़कीके साथ भेदभाव अभियो कुछ कुछ फैमिली कए रहल छै जाहिमे कि लड़काके कुछ कुछ इंग्लिश मीडियममे पढ़ाबै छै आओर लड़कीके सरकारी इसकुलमे भेज देल जाइ छै जाहिके कारण लड़कीके जे छै से ओहिरूपसँ शिक्षा प्राप्त नहि भए पाबि रहल छै कियाकि ग्रामीण स्थिति ग्रामीण स्तरमे जे भी सरकारी इसकुलमे छै तऽ ओहिमे ओहि तरहके पढाई लिखाई या बहुत तरहके एहन सुविधा नहि छै जेकि आओर बढ़िआँ इसकुलमे होइ यऽ बाहरके इसकुलमे सभमे छै तऽ एहिके कारण जे छै से मतलब बहुत खराप लागैत छै दोसर कतहुँ कतहुँ एहन छै जे माता पिता अपन दुनू बेटा बेटी के समानरूपसँ पढ़ाबय लए चाहि रहल छै ओकर शिक्षणोमे ओकर साथ दए रहल छै दोसरचीज रोजगार करयके लिए भी ओकरा उत्सुक कए रहल छै तऽ ईसभ बात लए कऽ जे छै मतलब की सुपौलमे महिलाक सामने बहुत चुनौतीपूर्ण छै